हा जूनागढ़ में असांजे जूनागढ़ में हे भवनात खेत्र आहे ॾाडो मस्तु आहे उते सभु ॿारनि जूं झूला गिसकिड़ियूं अने छा त नज़ार घुमण जो हिकु मस्तु स्थलु आहे तव्हां ॾिसो त सही एतिरो मज़ो अची वेंदो आहे असां घर खां माना ईअं कार में निकिरूं न पर मस्तु शांती अहिड़ी मिलंदी आहे सॼो परिवार ख़ुशि थी वेंदो आहे उते वञो माना सभु भुलजी वञो दुख दुख त विसरिजंदा इन पर ख़ुशि अहिड़ो ख़ुशि थी वेंदा आहियूं जीअं त कि भई कुझु किथे थी आहिया जो हिल स्टेशन ते ॾाढो मस्तु स्थलु आहे असांजो भवनाथ